म्हाका मातशें पणजे सोडपाक जाय कितलें भाडें घेता तूं दोनशीं रुपया हय चलता म्हाका मातशें पणजे पावयता तर तुवें मास्क कित्याक घालूं ना आतां कोविड चल्ल्या खबर आसा न्ही तुमकां मास्क घालप ही प्रत्येक मनशाची गरज आसा तुजे कॅप सुद्धा म्हेळें आसा तुजी टॅक्सी सुद्धा नितळ ना हाचेर तूं कितें म्हणून करुंक शकता कितें म्हणून उलयतलो तुजी हांव कंप्लेंट दितलें भुरगी सुद्धा आतां रस्त्या वयल्यान कँपेंग करतात घरां घरांनी भोंवतात नितळसाणे खातीर आनी तूं एक ड्रायव्हर जावन टुरिस्टांक घेव घेवन भोव भोवडांयता तूं तुका खबर ना मास्क घालप कितलें गरजेचे तें हांव तुजी आतां कंप्लेंट करतां